हलो अच्छा औला कंपनी वाले से बात हो रही है सर मेरी जी हाँ हाँ ओला मालिक से जी सर सर मेरे को क्या है कि आपके डलाइवल ने बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित से रात के टैम में मुझे घर पहुंचा दिया है और मैं उससे बहुत ही खुश हूँ और अच्छी बातें भी करता है और अच्छी बाइक भी चलता है वो हाँ जी आपका जो डिलाईवर है हाँ हाँ वो कैब बाला बहुत अच्छी चलाता है रात के टैम में मेरे को बहुत ही सुरक्षित पूर्ण रूप से सकारात्मक अच्छी अच्छी बातें भी की उसने मुझसे अच्छा और मेरे को छोड़ते ही उन्होंने बहुत अच्छे प्यार से नमस्कार बोला और बहुत और मैंने भी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद बोला था अच्छा उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उनका बहुत ही आभार है सर ठीक सर नमस्कार सर